جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جی الیکٹریشین فین نہیں نہیں کولر ہاں ہاں ہاں میں میں ہی بات کر رہا ہوں جی ہاں اتنا بہترین اور اتنا شاندار ہے کولر بہت ہی ٹھنڈی ہوا دینے والا ہے وہ اور اس کے جو سائڈ سے اس کے بازوؤں سے جو پانی بھی جو ہے بالکل اس کے جو نیچے جو کشتی ہوتی ہے اسی میں گرتا ہے نہیں تو بہت سارے کولرس میں جو پانی گرتا ہے وہ باہر نکل کر گرتا ہے جی ہاں اور جو سسٹمیٹک ہے بٹنس کے وہ بہت ہی بہت اچھے ہیں وہ ہاں جو ایکس وائ ایکس وائی زیڈ کولر ہاں ہاں جی ہاں ایکس وائی زیڈ کولر کمپنی جوکہ بہت بہترین کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے اور اُس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور جو اس کی جو ٹائرس ہیں اس کے جو نیچے کے حصے میں جو ٹائرس لگے ہیں وہ بہت بہترین کوالٹی کے ہیں جی ہاں نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کولر تو لے لیتے ہیں لیکن اُس کے ٹائر ٹوٹ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں سے ہٹا کے ہٹا کر بازو جب رکھتے ہیں تو اس کے ٹائر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہیں یہ بہت مضبوط اور ٹکاؤ آئٹم ہے جی ہاں بہت اچھّی کمپنی ہے میں دوسروں کو بھی بولوں گا کہ دیکھیں کہ آپ جو ہے یہ جو کمپنی ہے ایکس وائی زیڈ جی ہاں یہی کمپنی سے خریدیں اور آپ کے پاس ہی سے ہی وہ لیں جی ہاں اور جو جی ہاں اور سب سے اچھّی بات یہ ہے کہ جب ہم پانی اُس میں ڈالتے ہیں تو جیسا کہ عام طور پر اُوپر سے پانی نکل جاتا ہے ہاں اِس میں ویسے نہیں ہے اِس میں جو سائڈوں میں جو گرپ جو پکڑ جو دیے دیا ہے وہ کہ پانی نہیں نکلنے کی وجہ نہیں نکلنا ہے بول کر وہ بہت بہترین ہے جی ہاں بہت اچھا ہے جی ہاں ٹھیک ہے چلیے